मां नाश्ते में कोकी पचाइण जी कोशिशि कई कोकी पचाइयूंं ही सोचियो की तमामु सुठी ठहंदी उन में जीरो विधो ऐं उन में लूण विधो कारो मिर्च विधो की ॿई ॾाढो शौक सां खाईंदा पर जॾहिं कोकी तयारु थी मूंखा एड़ी का ग़लती थी वई उनमें शायदि मां घी घटि विधो हुओ जंहिं करे हुअ बुर्कणी न ठही हाणे मूंखे लॻो घरवारा त चवंदा हिनखे फिटी कर ही छा ठाहियो अथई इहा का खाइण जी शइ आहे असांखे न वणंदी मां चयमि ठीकु आहे चिंता न कयो मां तव्हांखे इहाई खाराए रहंदसि नुक़सानु बि न कंदसि मां बि छा कयो पहिरीं हुन कोकीअ खे मां थधो कयो थधे करण खां पोइ मिक्सर में विझी करे हुनखे मां भोरियो ऐं हुन में विधी खंॾ उनखां पोइ सचो गिहु खणी करे उनजे मथां विझी करे भोरी ठाहे ॾिनी चयोमानि अच्छा कोकी न खाओ अॼु कोकीअ खे भोरियलु खाओ अॼु मूंखे ॿुधाए जो तव्हां की तव्हांखे छातो लॻे तॾंहि घरवारा ॾाढा ख़ुशि थियण लॻा की फिटी बि न कयई ऐं पंहिंजी महिनत जेका आहे उनजो बि तोखे फल मिलियो की असांखे तमामु सुठो खारायो अथई असां ॾाढा ख़ुशि थिया आहियूं अॻिते हिकिड़ो इहो बि आइटम लिखी था रखूं ॿई हिक हफ़्ते में कंदव इहा बि शइ खाराईंदी कर